ہمارے يہاں جو سركار كى طرف سے ليپ ٹاپ بانٹے گیے ہيں ان سے بہت زيادہ بچوں كو ہيلپ ملتى ہے جو كہ جن كے پاس كوئى ذريعہ نہيں تھا فون كا يا ليپ ٹاپس كا جس سے وہ آن لائن اسٹڈيز كرتے اب وہ انہيں يہ چيزيں مل گئى ہے تو وہ اس سے آرام سے اپنى اسٹڈيز كمپليٹ كرسكتے ہيں ان سے بہت زيادہ ہيلپ ہوئى ہے اور ہمارے يہاں جن كے پاس گھر نہيں تھے پردھان منترى يوجنا آواس وكاس يوجنا پردھان منترى كى جو آواس يوجنا تھى اس كى وجہ سے ہمارے يہاں بہت لوگوں كو گھر ملے ہيں سر پہ چھت ہوگئى ہے جس كى جو كہ اب بہت اچھى بات ہے